आज के माहौल में गाने बहुत तरह तरह से चल रहे हैं कुछ गाने उसमें अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं कुछ लोगों को पसंद भी हैं कुछ लोगों को नहीं भी पसंद है जिसमें ये लोग जो अच्छे लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि ये कैसा गाना है जो लोग पसंद करते हैं तो उसको बार बार रिपिट करते हैं बार बार मतलब गवाते हैं और सुनते हैं और कुछ परिवार वाले हैं जो कि उन उन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है मेरे को भी बुरा लगता है जिसमें जो है केसारी लाल हैं और ये पवन सिंह हैं और ये ये चिन चिंटू है और ये बहुत मतलब सारे ऐसे ऐसे गायक हैं जो कि बहुत बुरे बुरे गंदे गंदे गाने गाते हैं मतलब हम लोग की भोजपुरी भात भाषा मतलब बहुत ही अच्छी है सब लोग पसंद करते हैं पर इसमें गंदे गाने जो गाते हैं वह मतलब सभी लोगों को मतलब कि कुछ ही लोगों को पसंद है कुछ लोगों को नहीं पसंद है इसमें तो कुछ सुधार करना चाहिए उन लोगों जो गाते हैं उन लोग को सोच समझ कर गाना गाना चाहिए और और बोलना चाहिए मतलब कि किसी क पसंद है या नापसंद है अगर हम कहीं जाते हैं तो जो वहाँ के मतलब लोग हैं कि कहते हैं कि मतलब ये जो गाना गाता है मतलब ये अच्छा नहीं है यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है गायक लोग को सोच समझ कर गाने को ओपन करना चाहिए और गाना चाहिए कि जो सुनने वाले हैं तो कुछ सुनें या न जो नहीं सुनने वाले हैं तो वो तो वहाँ से उठ कर चले जाएँगे तो आपका मतलब मतलब क्या रह जाएगा गाने के लिए हैं आपके भी पास जो है बेटी बहन बहू माता है हैं आपको सोच समझ कर मतलब गाना चाहिए कोई भी गायक हो सोचना चाहिए ना सोच समझकर गाना चाहिए कि क्या गाएँ या क्या ना गाएँ उस क्वोश्चन में मतलब आपको गाना को मतलब ग निकालके छाँट कर तब तो आपको गाना चाहिए